अठीं मेइ उणिवीह सौ सठि पहिरीं जून उणिवीह सौ सतरि चोथीं जून उणिवीह सौ नवे सतरहीं डिसेंबर उणिवीह सौ अठासी ऐं वीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार टेवीह